جی میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں پڑھیں اور اس میں جو ہے سب سے اچھی کتاب جسے میں نے شروع میں نہیں سوچا تھا کہ میں اس کتاب کو اتنا زیادہ پسند کروں گا لیکن آخر میں جا کر کے اس کتاب کو میں نے حد درجہ محبت دی اور بہت دل و جان سے سمجھ لو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ کتاب میری زندگی میں ایک کتاب ہے مرزا ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا وہ کتاب شاید میری زندگی کی سب سے اچھی کتاب رہی ہوگی اس فہرست میں کہ میں نے شروع میں اس کو اتنا نہیں پسند کیا جتنا کہ آخر میں پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں نے اس کو پسند کیا اور رہی بات اس چیز کی کہ کس چیز نے میرا ذہن بدلا تو میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا بالکل نہیں لگا کہ مطلب کہ میں اسے اتنا پسند کروں گا مگر آگے چل کے میں نے بہت پسند کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کتاب ایک ناول ہے اور اس ناول کے اندر اتنے سارے کردار بتائے گئے ہیں کہ اور کردار اور وہ جو اس کا پلاٹ ہے وہ اتنے منظم انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے کہ شاید میں ہی نہیں کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ اسے حد درجہ محبت دے گا اور اسے پسند کرے گا چونکہ مرزا ہادی رسوا نے اس کتاب کو اس انداز سے لکھا ہے کہ کہ بالکل ایک کے ساتھ ایک کردار کو اتنے جوڑ کے پلاٹ جو ہے اس کتاب کا اتنا مضبوط ہے کہانی اتنی شاندار ہے امراؤ جان ادا کی اس میں کہ بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی تخیلی واقعہ ہے یا ایک طریقے سے کہہ لیں کہ خیالی پلاؤ ہے اور بالکل وہ لگتا ہے کہ یہ بالکل حقیقی کہانی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس زمانے میں لوگ لکھنؤ میں چونکہ وہ سارا واقعہ لکھنؤ کا ہے تو لکھنؤ لوگ جایا کرتے تھے اور ایک مدت تک امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کے چوراہوں پر تلاش کیا کرتے تھے شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چونکہ وہ مرزا ہادی رسوا نے اس کہانی کو اتنے ترتیب وار اور اتنے منظم انداز میں پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی رہی ہوگی اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کتاب میں کہانی کو کس انداز سے پیش کیا گیا اور مطلب کیا اس کے اندر معنویت اور ایک طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کیا شمتا رہی ہوگی آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں